میں نے امیزون سے آڈر کیا تھا فیش واس اور اس کے ساتھ مجھے فری ملا تھا ایک شیمپور اور ایک صابن تو وہ فیش واس بڑا فیش واس تھا وہ بہت دن چلتا لیکن جب میں نے اس کو یوز کیا اس کے ایک دو دن تک تو بہت سہی تھا پر اس کے بعد پھر اسے اس کی وجہ سے فیس سے دانے نکلنے لگے اینڈ ڈاکٹر کو دکھایا ڈاکٹر نے بولا کہ آپ اچھا صابن اچھا فیس واش یوز کرو اپنے فیس پہ میں اس کی وجہ سے میرے فیس پہ اتنے دانے نکلے اور وہ داغ داغ ہو گیا میرے فیس پہ اس کی وجہ سے ڈاکٹر سے میں نے دکھایا بہت دن تک ڈاکٹر کے چکر کاٹتی رہی میں صرف اس فیش واس کی وجہ سے وہ سچی میں میرے لیے اتنا خراب تھا نا میں نے پھر اس کے بعد اس کو دوبارہ یوز بھی نہیں کیا اور اس فیش واس کو اور اس کے ساتھ جو صابن آیا تھا وہ بھی میں نے ساتھ ساتھ پھینک دیا میں نے اس کو دوبارہ یوز نہیں کیا بہت بیڈ اکسپیرئنس تھا میرا اس کے بارے میں سچی میں وہ فیش واس میں واپس کبھی نہیں منگواؤں گی کبھی یوز نہیں کروں گی امیزون سے تو اب میں نے فیش واس منگانا چھوڑ ہی دیا ہے مانو